हमरा सबके बिआह दानमे डान्स होइए धिया पुतासभ डान्स करैत छै उपनयनोमे डान्स होइए डी जे तीजे बाजय छै तऽ धिया पुता डान्स तांस करय छै दुर्गापूजामे जे छै से आर्केस्ट्रा आबयए दू जगह होइ छै लेकिन दुनू जगह आबैत छै एकटा आल्हा रुदल आबय छै एकटा आर्केस्ट्रा आबैत छै प्रोग्रामसभ इएहसभ होइत छै डान्स प्रोग्रामसभ किछु होइत छै मेलासभमे आर्केस्ट्रा होयत छै प्रोग्राम ड्रामासभ भेल नाच गान बहुत सुन्दर लागैत छै देखयमे सभ गोटे जाइ छै बिआहो शादीमे डान्ससभ करैत छै धिया पुतासभ बर्थडेमे डान्स करैत छै जेना पार्टी तारटी होइत छै बर्थडेसभमे कृष्णाष्टमीमे जे छै से डान्स तांस होइ छै कर्णपुरमे ओहोठाम जे छै से आर्केस्ट्रा आबैत छै प्रोग्रामसभ होइ छै सभगोटे जाय जाइत छियै देखयलऽ बहुत नीक लागैत छै देखयमे हमसभ आर कोनो फंक्शन तऽ नहि आबैत छै इम्हर जे बतायब अहाँ सभके दुर्गापूजामे आबैत छै आर्केस्ट्रासभ आयल अल्हारुदलसभ डान्ससभ होयत छै इएहसभ सभ किछो